अस दिक्खो जी ऐसा कि में गलाब दे बूहटे बी लाए हे ओह्दियां कलमां कट्टियै दूई कलमी लानी जोड़नी में इक गलाब च त्रै त्रै रंग दी कटिंग करियै त्रै रंग दे गलाब बनाए दे इक्कै गलाब दी टाह्ल्ली च प्यूंद लाइयै इक चिट्टा लाई ओड़ेआ इक लाल लाई ओड़ेआ इक पीला लाई ओड़ेआ इं'दी प्योंद कीती दी बाकी अस सारा बी त्यार करने सूरजमुखी फुल्ल ऐ ओह्दा बीऽ रक्खी ओड़ने धुप्पै सकाइयै ओह्दी फ्ही पनीरी देई ओड़नी फ्ही ओह्दा बी त्यार होई जंदा गु'ट्टे दा बी इ'यां गै करने गु'ट्टा सकाने अस्स गु'ट्टा सकाइयै फ्ही ओह्दी पनीरी दिन्ने फ्ही ओह् परतियै गु'ट्टे दी ओह् लाई ओड़ने बूह्टे लाई ओड़ने होन्ने फ्रूट ऐ जेह्ड़ा कोई फ्रूट दी बी में कटिंग करनी उब्भी कटिंग कराइयै फ्ही ओह्दियां कलमां लोआनियां कलमां लोआइयै फ्ही ओह् अग्गें बधांदे जाना दिंदे जाना कटिंग लानी ओह्दी सारी फ्रूट दी बी ते फ्रूट दी कीती दियां अम्ब दी कीती दी असें अम्ब दी बी कीती दी फ्रूट च होर आड़ू दी कीती दी मरूदै दी कीती दी टाह्लियां कट्टियै कलमां कट्टियै कलमां लोआई दियां होर के में मिट्टी मरूद जेह्ड़ा होंदा चटनी च पांदे तिम्बरू असें ओह्दियां कलमां बी लोआई दियां उब्भी लाने उब्भी कटिंग करियै ते कलम लाई दी ते ओह्दे पौंगर पेई जंदी गलाबें दियां बी कलमां कटिंग कीती ते गलाबें दियां बी कलमां लाई दियां इ'यां जेह्ड़ी ओह् ऐ मतलब कटिंग जेह्ड़ी बी जेह्ड़ा त्यार करने आं अस ओह् अस मता ओह्दा गै फुल्लें दा गै होंदा जि'यां सर्दियें च औंदे फुल्ल औंदे जी बट्टरफ्लाई फुल्ल ते दूआ जेह्ड़े बी हैन गुट्टे दा फुल्ल होई गेआ एह् होई गेआ ओह् जीनिया फुल्ल होंदा इक एह्दी बी पनीरी बीऽ सकाना सकाइयै फ्ही बीऽ फ्ही पनीरी त्यार करनी एह्दी होर सब किश फ्रूट दी बी करने आं अस पनीरी फ्रूट दी बी कटिंग करियै कलमां लोआनियां कलमां लोआइयै ते अंगूर दी फ्रूट दी सारें दी मतलब जिन्ने बी बूह्टे हैन मेरे कोल में सारें दी कटिंग करनी मतलब रक्खे दा असें जो बी मतलब फुल्ल ऐ एह् निं ऐ भाई इक गुट्टा गै होर बी जेह्ड़े मौसमी फुल्ल होंदे सर्दियां आह्ले फुल्ल न जिन्ने बी हैन सर्दियें दे फुल्ल जेह्ड़े बी होंदे में हून नांऽ ते भाई डोगरी च सनाङ ते इक जीनिया होंदा इक सर्दियें च बट्टरफ्लाई होंदा टाप फ्लावर होंदा एह् सारे जेह्ड़े न इं'दे सारें दे बीऽ त्यार होंदे